हाणे जिते ॻाइण जी शैलीअ खे ॾिसजे त भई पंहिंजे श्वास जो नियंत्रण रखणु ऐं हुन भुमिका में अचणु ॾिसो ॻाइण जी हिकु अलॻि प्रकार जो हूंदो आहे सभु ॻाए बि न सघंदा आहिनि पर ॻाइण में किथे असांखे मथे खणी वञिणो आहे कहिड़े सुर में हेठि खणी वञिणो आहे हुनजे लाइ असांजो आधार हूंदो आहे हार्मोनियम भई हार्मोनियम में जे कॾहिं असां चोथीं कारीअ खां जेकी जेके हाणे मुंहिंजो राॻु शुरू थींदो आहे सो चोथीं चारि काली चवंदा आहियूं असां हुनखे हुनखे जेका असां मथे खणी वेंदासीं त मां मथे केतिरो छिके थो सघां उहो जेको अभ्यास हूंदो आहे सो हार्मोनियम ते हलंदो आहे भई मां केतिरो छिके थो सघां ऐं मूंखे कहिड़े राॻ में कहिड़े भॼन में केतिरो छिकिणो आहे हुनजो बि नॉलेज रखिणो पवंदो आहे त मां कहिड़ो गीत ॻाइ रहियो आहियां उहो कहिड़े राॻ में आहे ऐं मूंखे मथे केसताईं छिकिणो आहे ऐं जे कॾहिं मां मथे छिके वियुमि त मूंखे वरी वापसि अचिणो आहे त मूंखे उहो अभ्यास हुजणु खपे त मां हुन राॻ में वापसि अचां सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध ग म स जेको असां राॻ चवंदा आहियूं त सा रे ग म प ध नि सा असां चईंदासीं ओ वरी वापसि बि अचिणो आहे हुन में असांखे ॾाढो सिखिणो पवंदो आहे ऐं उहो ज़रूरी बि आहे ॻाइण जे लिहाज़ में उहो ज़रूरी बि आहे त असांखे राॻु कहिड़ो राॻु किथे खणी वञिणो आहे कहिड़ी हदि ताईं खणी वञिणो आहे उहो सभु नॉलेज जीवन में ज़रूरी आहे त ई हू बराबरि परफ़ेक्ट माण्हू चइबो त भाई बराबरि राॻ में ॻाए थो